अ माइखौ जोंहा न'खराव गायो आगोलनिफ्रायनो गायखायो दाबो गायगासिनो जानो थाखाय जों माइरंखौ बायनानै जानोनो सुखुवा माइखौ जोङो आबाद गायनानै जायो आरामसे बोसोर सेनि ओंखामखौ जों गायनानै जायो गायो जोङो जोसा मायब्रा बायदिसिना गायो आरो जाद मोननै मोनथामसो मोजाङैनो जायो माइयाथ पनद्र' बिस बिगा गायो बेनो आरामसे थोयो बोसोर सेनि ओंखाम माइनियाथ' माइ मेल्ला नामनि माइ दं माइखौ आं होनबाय थाला नामा बेखौ गायनानै लायो जों जायो बोसोर सेनि आदिसो गायो जोङो आदिबो गायो न'आव इसेल'थार बिगाथामल' माखासे मालायनि लादेरनानै गायो गायनायावथ हा मालिकफ्राबो इसे हेफाजाब होयो ओमफ्राय जोंबो जगार खालामनानै हाजिरा होदेरबाय न'नि मानसिबो गायदेरबाय जों बिमा फिसा गायबाय हाजिराबो इसे लादेरनानै गायबाय

गायनांगौ बोथोर जालायबाय नै गायनांसिगोनलाय गायनोसै खरसाफ्रा थाङो माइ गायनायावबो पनद्र' बिस हाजारा थांखायो आरोबा जों न'आवसो गायबावो गायग्रा गैयाबाथ' बिस हाजार गाहाम थाङोना हा बुरजा बुरजाफोरना जोंहा गायग्रा गोनांजों जाबजों बिदिनो पनद्र' दसफोरजोंनो थोहोनाय जायो